ہیلو ہاں کہیے کیا بات ہے ہاں ہاں سپول ڈسٹک میں مچھلی والے ہیں ارے مچھلی تو ڈھیر ہی ہے یہاں پر کون مچھلی لینا ہے آپ کو ابھی مچھلی میں سنھگی ہے ریوا ہے گرے ہے سولی ہے ریہو ہے ابھی جو ہے مچھلی مچھلی ابھی ریہو لینا ہے یا سنھگی لینا ہے کون مچھلی لینا ہے ہاں تو مچھلی جو بھی لینا ہے ہو جائے گا آپ کو کرنا کون مچھلی ہے بولیے تو ارے یہاں سپول میں جو مچھلی ملے گا وہی نہیں دیں گے ہم ارے تو ہمارے یہاں سپول میں جو ہے مچھلی ریہو ملتا ہے چنما ملتا ہے گرے ہے سولی ہے سنھگی ہے کون مچھلی چاہیے پھیمس میں تو ابھی ریہوے ہے ریہو ابھی چل رہا ہے آپ کو دو سو چالیس روپے کے جی ہے ارے کبئی تو چھ سو روپے کیلو ملے گا سنھگی آپ کو سارھے چار سو روپے کلو مل جائے گا اچھا مچھلی ریوا بھی ہے ریوا بھی ملتا ہے ریوا آپ کو جو ہے دو سو دس روپیے ملے گا

ہو گیا ختم ریہو تو بولے دو سو چالیس روپے ہاں بولیے پہلے آپ آئیے یہاں پر دکان پر آپ کو جو مچھلی برھیاں لگے گا آئیں کبئی کا سارھے چار سو روپے کے جی ہے ارے تب سے ریٹ برھ جائے گا اچھا کے کیلو لینا ہے کون ارے کون مچھلی لینا ہے کون مچھلی لینا ہے بولیے کون کبئی میرا دکان جو ہے چھ بجے تک کھلا ملے گا اس کے بعد بھر دیتے ہیں ہاں تو کتنا دیر میں آئیے گا اس کے حساب سے ہم دکان کھولیں دو گھنٹہ اچھا ٹھیک ہے آئیے مل جائے گا